ہیلو میں نے فلپ کارٹ سے ایک آئرن منگوائی تھی جس کی کوالیٹی بہت زیادہ بےکار نکلی میں نے اس کو منگوایا جب میں اس سے پریس کرنے بیٹھتی ہوں تو وہ کبھی گرم ہی نہیں ہوتی اور جب گرم ہوتی تو ایک دم سے اتنے زیادہ ہائی لیول پہ وہ مطلب گرم ہو جائے گی کہ میرے کپڑے جل جاتے ہیں اور پھر گھر والوں سے بھی مجھے اس چیز پہ بہت ڈانٹ پڑی گھر والوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہا کہ یہ آئرن بھی اچھی نہیں نکلی اس کی کوالیٹی بھی اچھی نہیں تھی اور میرے پیسے بھی بہت برباد گئے وہ بہت زیادہ مہنگی بھی نکلی جب میری فرینڈس کو یہ بات پتا چلی تو میں نے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز لینی چاہیے تو اس کی کوالیٹی دیکھنی چاہیے پھر میں نے بھی ان سے کہا کہ اگر فلپ کارٹ پر سے کوئی سمان لیں تو اس کی کوالیٹی اچھے سے دیکھ لیں پھر تبھی سامان لیں اور یہ آئرن اس سے میرے کپڑے صحیح سے پریس بھی نہیں ہو پاتے ہیں کبھی ایک دم سے گرم کبھی ایک دم سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے کبھی کرنٹ بھی مار دیتی ہے ایک دم سے یہ بہت زیادہ بےکار نکلی یہ آئرن